हलो हाँ जी मैडम आप सब्ज़ी मंडी से बात कर रही हैं अरे हाँ शीतल मैडम नमस्ते क्या है ना हमें सब्ज़ी बेचने के लिए पूछ रहे थे आप से कि हमें हम गाँव से बोल रहि खेड़ी से तो क्या आप के पास ट्रैकटर वग़ैरह अरेंज हो जाएंगे क्या तो कितना चार्जर लेंगी मैडम आप अरे बहुत हि महँगा दे रहीं हैं आप तो थोड़ा कम कर लीजिए हमारे पास टमाटर है ककड़ी है आलू है औ प्याज़ है और कद्दू भी है तो दो ट्रक तो लगेंगे ही लगेंगे ओके और क्या कहते हैं ये आप सब्ज़ी वबज़ी ख़रीदेंगी क्या तो आप कितना लेंगी अरे मार्केट के हिसाब से तो फिर महँगा ही पड़ेगा तो आप को फिर उस हिसाब से देना होगा ठिक है ठिक है तो आप करवा दीजिए व्यवस्था अरे मैडम जी हम ऑनलाइन वॉनलाइन ना जाने हम तो कैश ही करेंगे तो आप टाइम बता दीजिए ओके तो आप की दुकान तक कब तक आ जाएंगे चलिए ठिक है बिल भी पक्का देना बना के आज कल के लोग तो इतना धोखाधड़ी करते हैं मैडम हमें तो किसी पर भरोसा ही नहीं है हाँ ठीक है फिर बाद में लोग कहते हैं कि ऐसा बिल्ल है ग़लत है ये है वो है ज़्यादा पैसा दो हम नहीं दे सकते ज़्यादा पैसा चलिए ठीक है धन्यवाद